बच्चों के लिए अखबारों में लगातार कुछ पेज आते रहते हैं मुख्यतः शनिवार इतवार में आते थे उसमें पहले चंपक और इस तरीके की कुछ कहानियाँ वगैरह छपती रहती थीं मुझे बहुत याद करने पे याद आता है कि दैनिक जागरण का एक पेज आया करता था पूरा सप्तरंग करके तो उसमें बच्चों के लिए कविताएं छपती थीं स्कूल के बच्चों से ले लेके उसको कविताएं छापी जाती थीं उसमें पेंटिंग्स आती थीं उसमें बच्चों के लिए छोटे छोटे सुडोकू और दस अंतर ढूंढो जैसे कुछ चित्र आया करते थे तो बच्चों के लिए अखबारों में मुझे लगता है हर अखबार में शनिवार इतवार में विशेषतः एक पेज हमेशा से आता रहा है और वो अभी भी आता है